आं बाहायनाय एप आथ' दङ बेनो जाहैबाय जेरै हवाटसआप फेसबुक बेखौहाय आङो बांसिनै बाहायनाय जायो बेनि गेजेरजों आङो माने ससेल मिदियानि माखासे गोनांफोरखौ आङो मोननो हायो बेखौ बाहायनायाव आंहा गोबां मुलाम्फा जायो जेरै आङो आङो न'आवनो बा जायगायावनो थानानै आङो जोंनि सोरगिदिं था था थासारियाव सोमजिनाय माखासे जाथाय बा गासै मिथिनो गोनां खौरांफोरखौ आङो बे हवाटसआप फेसबुक बेफोरनि गेजेरजों आङो मिथिनो हायो